बर' समाजाव जोंनि जोबोद फोथायनाय दं जेरै दाउ सौज्लायब्ला आलासि फैयो आरो फेसा दाउ हराव गाबब्लाथाय सुनि फैयो आरो दावखा गाब्बाथाय बिपद फैयो होननायखौ सिगा आंनो आबै आबौमोनानो बुंखालांनाय खोथाफोरा नंगौबो खोमा बेफोर खोथाफोरा आरो माब्लाबा माब्लाबा मिलायोबो जे दाउ सौज्लायब्लाथाय आलासि फैयो आरो फैयोबो माब्लाबा जायोबो आरो फेसा गाबोब्ला सुनि फैयो नंमारगौबो बेफोर खोथाफोरा आंबो इसे बिस्सासखौनो मोनो बिस्सासखौ खालामो बे दावखा गाबोब्ला हामा खबर मोनो माबायो आरो आं सानसेखालि जोंहानि न'आव बिदि फेसा गाबफैनानै जोंहा न'आव बहुद बिपद फैदोंमोन बिपदनिफ्राय जेनथेन रैखा मोन्दों आरो बेफोर खोथाफोरखौ आं गोदो गोदाय आबै आबौमोनानो बुंलांनाय बेनिखायनो आंबो फोथायो आरोना बेफोर खोथाफोरा जामारोबो खिसुमान बिपदफोरा जामारोबो फेसा गाबब्लाथाय न'आव बिपद फैमारो आंबो फोथायो आरोना आरो दावखा गाबोब्ला सुनि जामारोबो आं मिथियो आरोना बेखौ बेबायदिनो बहुद सिगांनि बोराय बुरैया बुंलांनाय खोथाया नंमारगौबो आंनिब्ला बे बिराद सैथो आरोना मालाया मानसिफ्रा मा सानो आं मिथिया किन्तु आं फोथायो आरोना